हम लोग के समस्तीपुर जिला से है हम लोग के गाँव घर में स्कूल विद्यालय बहुत हैं आंगनवाड़ी है यह सब में खाना वाना हर व्यवस्था अच्छा है पढ़ाई भी बच्चा लोग की अच्छा होता है खाना उना खिलाते हैं हर दिन के हरया खाना बनता है अच्छा सा बनता है वह मास्टर लोगों भी खाता है मैडम जी खाते हैं बच्चे भी खाते हैं सब लोग अच्छा व्यवस्था है हम लोग के सरकार तरफ़ से अच्छा है व्यवस्था पहले ज़माने के था आज नहीं उस लोग के नहीं खाना रोकता हैं नहीं पढ़ाई अच्छा सा मिलता भाग कर स्कूल से घर चले जाते थे बच्चा लोग अब वह व्यवस्था नहीं है हर व्यवस्था अच्छा है पहले जैसे नहीं कुछ भी सब चीज़ बदल गया सब्ज़ी बढ़िया से चल रहा है आंगनवाड़ी में भी खाना मिलता है बच्चा का दाल चावल भी मिलता है और जितना कुछ सरकारी लाभ आता है सब मिलता है बच्चे के स्कूल में भी है अच्छा खाना भी मिलता है बच्चे के कोई तरह के दिक्कत नहीं होता है पहले बहुत गरीब परिवार के लोग के अच्छा दिक्कत विक्कत बहुत अच्छा अब नहीं वह सब नहीं होता है अच्छा भी रहता है सब पढ़ने में भी अच्छा है बच्चा सब खाना वना खिलाते हैं दिल लगाकर पढ़ते हैं बच्चा लोग हर चीज़ बदल गया है पहले जैसा नहीं है समस्तीपुर जिला में सारे बहुत विद्यालय खुला है उ सब में अच्छा भी बच्चा है अच्छा मैडम सब पढ़ते हैं कोई तरह की शिकायत नहीं है खाना भी मिलता है हर रोज़ हर रंग के खाना मिलता है मास्टर लोग कहते हैं बच्चे खाते हैं कोई शिकायत नहीं विद्यालय की आते है सब चीज़ अच्छा है गरीब से अमीर ला हर परिवार पढ़ने लिखने में ठीक है गरीब लोग हैं उसे ही मरते थे सरकार तभी बच्चा पढ़ रहे हैं हर चीज़ हो रहा है अच्छे से पहले कितना व्यवस्था नहीं था इसलिए नहीं ज़्यादा लोग पढ़ा था अब कि उतना नहीं है सब शिक्षक है बच्चा सा अब तीन साल का बच्चा है उसी के एडमिशन हो जाता है आंगनबाड़ी में स्कूल में छः साल का होता है एडमिशन हो जाता है पाँच साल के छः साल के बच्चे के सब बच्चा शिक्षक बन रहा है अच्छा है सारे बहुत स्कूल हैं समस्ती पुरंदर में बहुत सारे गाँव हैं छोटा छोटा नाम हैं हर गाँव की सब गाँव में कितना विद्यालय है स्कूल है आंगनबाड़ी है हर चीज़ हैं सब में अच्छा है गरीब से अमीर ला सब बाल बच्चे पढ़ते हैं सबके अच्छा स्वस्थ रहते हैं खाना भी मिलता है गरीब लोग को कोई टेंशन नहीं रहता है आज उनका बच्चा साह रहा है कि नहीं सब चीज़ मिल रहा है उसको कोई टेंशन नहीं गरीब लोगों के है पहले तो इतना नहीं था व्यवस्था जगह जगह पर स्कूल कॉलेज हर चीज़ मिलता है गरीब से अमीर ला हर बच्चा सब अच्छा रहता है पढ़ने लिखने में ठीक है पहले इतना व्यवस्था नहीं था